ہمارے علاقے میں سب سے پرانا کھیل ہے وہ ہے گلی ڈنٹا گلی گلی ڈنٹا کبڈی کٹکیٹ پہاڑ پانی جو کہ بہت ہی پرانا ہیں جو کہ ہماڑی امی لوگ امی لوگ نے کھیلا تھا وہ اب ہم لوگ نے کھیلا اب جو ہمارے آنے والی جنریشن میں وہ بھی کھیلیں گے اور بہت اچھا کھیل ہوتا ہے کبڈی اچھا کھیل ہوتا ہے جیسے کہ بچے لوگ آتے ہیں اسکول سے بستا پھیکے اور بس کھیل میں لگ گئیں یہاں ایسا کھیل ہوتا ہے کہ نا بھوک کا نا بھوک سمجھ میں آتا ہے نہ پیاس بس کھیل رہے ہیں تو کھیل رہے ہیں بس اور جب بچے لوگ کو زیادہ پسند ہوتے ہیں گلی جو کہ ہاتھ سے کھیلتے ہیں بالو میں لیٹ کے کھیلتے رہتے ہیں کھیلنا بھی چاہیے بچے لوگ کو بہت ہی اچھا کھیل یہ ہوتا ہے اور کھیلتے رہنا چاہیے اور یہ بہت ہی پرانے کھیل ہے اور ایسا لگتا ہے کہ یہ مطلب پرمپرا سے چلتا ہی آ رہا ہو اور یہ چلے گہ بھی آگے ایسا یہ لگتا ہے یہ کھیل اچھا کھیل ہوتا ہے اور بیڈمنٹن گلی گلی ڈنٹا گلی ڈنٹا کنچا یہ سب بچے لوگ بہت ہی زیادہ کھیلتے ہیں اور یہ یہ یہ اچھا کھیل ہوتا ہے اور کھیلتے رہنا چاہیے اس سے بچے کا دماغ تیز ہوتا ہے یہ فزیکل ایکٹیوٹی اچھا اچھا کرنا چاہیے اسکول سے آتے ہیں بچے آج کل کے بچے اور بس کھیل میں لگ جاتے ہیں اور یہ بہت ہی مزہ آتا ہے اس میں بہت دلچسپ کھیل ہوتا ہے اور ہم لوگ کو بھی مزہ آتا تھا اور یہ آج کے بچے بھی کھیل رہے ہیں اچھا کھیل ہوتا ہے